कांय वेळा पयलीं जेन्ना मोबायल आमच्या आयुष्यांत आयलो तेन्ना मोबायलांत घडये इतले फिचर्स नाशिल्ले जितले की आतां आसात पयलींचो मोबायल पळोवंक गेले जाल्यार तसो सादो सुदोच धरून एक चार पांच फिचर्स आमकां आसताली एक म्हणल्यार कॉलाचे दुसरें म्हणल्यार मॅसेज करपाचें तिसरें म्हणल्यार एखाद वेळ काडलो जर फोटो जाल्यार धाडपाचो तोयबी एम एम एसा द्वारे आनी चवथें म्हणल्यार साद्यो गेम्स खेळपाच्यो पूण आताचो मोबायस जसो काळ बदलत गेला वेळ बदलत गेला तसो फोन सुद्दां स्मार्ट जायत गेला म्हणटकच सगळ्यांत पयली गजाल जर आमी कॉल करतली जाल्यार कॉलाचेर फक्त कानाचेर फोन दवरून आयकूपाची सुविधा ना तेच बरोबर आतां व्हिडियो कॉलींग लेगीत शक्य जालां आतां तर चडशे लोक एकामेकांक व्हिडियोच्यो माध्यमांतन पळयतात आनी एकामेकाक पळोवन पळोवन उलयतात दुसरें म्हणल्यार मॅसेजींचे आतां मॅसेजी जेन्ना आमी धाडटात एकामेकांक तेन्ना फक्त एकच मॅसेज ऑप्शन उरूंक ना आतां मॅसेजच न्हय तर वॉट्सऍप स्कायप लिंकडीन अश्यो कितल्योश्योच गजाली आमकां मेळा लायन म्हणात ऑरकूट कितल्योश्योच गजाली अश्यो आसात ज्यो वापरूंक शकतात हें जालें मॅसेंजींचें त्याच बरोबर आमकां मेन मुखेल गावलां तें म्हणल्यार युट्यूबाचें सादन जंय आमी तरेकवारच्यो गजाली शिकतात युट्यूबाचेर लोक कितलेशेच तरेक तरेकचे व्हिडीयो पळयतात थोडे बरें पळयतात थोडे वायट पळयतात पूण युट्यूबावयल्यान कितल्याश्याच लोकांनी शिकून आपलो वेवसाय सुद्दां सुरू केल्लो आसा म्हणटकत ह्या लोकांक खरेंच तर सलाम आतां युट्यूब जालो जर कोणाकाय युट्यूब पळोवपाचो ना जाल्यार तांकां फक्त पिच्चरां पळोवपाक जाय जाल्यार तांकां पिच्चरां पळोवपाक नवें साधन एवेलेबल आसा तें म्हणल्यार नेटफ्लिक्साचें नेटस्पिकसाचेर ऑ टी टी म्हणून आतां नवें आयलां म्हणटकच हांगा सर लोकांक सुशेगाद पिच्चरां पळोवपाक मेळटा आतां पिच्चरां तर जालींच तेच बराबर आतां आनी एक गजाल गेम्स सुद्दां खुबच डेविलॉप जाल्यो आसा म्हणटकच भुरग्यांक चडश्यो गेमी आतां नव्यो नव्यो आयिल्ल्या कारणान तांकां त्या गेमींतल्यान सुद्दां खूब कितें कितें शिकपाक मेळटा तर असो जाल्लो आसा आमचो हो नवो स्मार्ट फोन सद्या नेटवर्क कनेक्शन फाय जी मेरेन पाविल्लें आसा म्हणटकच नेटवर्काक कांय प्रोब्लेम ना पूण हांव वापरता वॉडाफोनाचें सिम कार्ड आनी ह्या सिम कार्डाक तुमकां सांगू रेंजीची सदांच तंगी सदांच रड रड रडचें पडटा हाचे रेंजीक लागून आनी रिचार्ज म्हणलो जाल्यार किमान कमीत कमीत म्हाका साडे चारशी वा पाचश्यांचो हाका रिचार्ज घालचो पडटा तर डेटा पॅकाचेर तर म्हणात डेटा पॅक म्हणात कॉलींग म्हणात कॉलींग फ्रिच आसा पूण दर म्हयन्याक पाचशें पाचशें रुपया म्हाका हांचेर मोडचे पडटा आनी तरी सुद्दां हांची रेंज खराब